हमारे गाँव में हमारे घर में गा गा गाड़ी के सब सुविधाएँ हैं औ गाड़ी के सुविधाएँ मोटर साइकिल है बस भी है रेलगाड़ी भी हैं सब सुविधाएँ हैं भी उसके साफ़ सफाई करना चाहिए अगर टीरेन में दूर दूर के लोग बैठ कर आते हैं तो बीमारी भी फ़ैल सकती है यह सब सुविधाएँ हैं अब कोई परेशानी नहीं है गाँव में सबके घर घर अब मोटर साइकिलें हैं रक्सा भी तमाम हैं सब चलते हैं और कोई परेशानी भी नहीं है और सब सुविधाएँ हैं बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं उसको गाड़ी को साफ़ सफाई की जाती है सीटें भी साफ़ की जाती हैं उसके सब सफई करना ज़रूरी होता है और सब टट्टर भी चलता है तो उसके भी सब चक्का उक्का भी साफ़ करे जाते हैं सब यह सब सही होता है जब सफाई होती है तो सब सही होता है सब यही सुविधाएँ है पहले हमारे पंचर बचपने में बहुत परेशानी थी तब न गाड़ी चलती थी न बस भी चलती थी कोई सुविधाएँ नहीं सब चलते थे अब तो घर घर हैं सब सुविधाएँ हैं अब कोई परेशानी नहीं है अब सब सुविधाएँ हैं बड़ी बे कोई परेशानी भी नहीं है अगर दूर दूर के गाड़ी में बैठते हैं तभी बीमारी हो जाती हैं उसको वह भी सफाई भी करना चाहिए सब सुविधाएँ रखना चाहिए और सब ठीक है अब कोई परेशानी भी नहीं है गाँव में पहले बड़ी परेशानी थी अब कोई परेशानी भी नहीं है सब अच्छा है और सब बहुत बढ़िया है यही सब शब्द हैं और

सब अच्छी बात है सब हो पहले भी साइकिले भी नहीं थी बीमार हो जाते थे तो पैदल भी जाते थे बहुत परेशानी थी अब कोई परेशानी नहीं घर घर अब सवारी है कोई परेशानी भी नहीं है घर घर सवारी है अब कोई परेशानी नहीं है अब सारी सुविधाएँ हैं कोई परेशानी नहीं है

कोई मुसीबत भी नहीं है सब सही है हमारे पर जब बचपने में बहुत परेशानी थी कहीं भी गाड़ी औ ठिलिया और रिकसा कुछ भी नहीं चलते थे अब तो सब सुविधाएँ हैं कोई परेशानी नहीं हैं अब तो सब दुनिया गाड़ी चल रही हैं सब सुविधाएँ हैं अब कोई मतलब नहीं है यह सब अब का बिल्कुल का डर नहीं लगता बताए